ہاں گروپ بائکنگ کا ایکسپریئنس بہت زبردست ہوتا ہے جب آپ اکیلے بائک چلا رہے ہوتے ہو تو مزہ الگ ہوتا ہے مگر جب دوستوں کے ساتھ گروپ میں نکلتے ہو تو سفر بالکل الگ ہی لیول کا بن جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفٹی بھی بڑ برتنی چاہ رہی ہے جب ہم سب ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی پروابلم ہو جائے جیسے بائک کراب ہو جائے یا راستے میں کنفیوژن ہو تو سب مل کر اس کا حل نکالتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی نئے روٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں یا پھر شہر بہ شہر نکل کر کسی ہل اسٹیشن یا کنٹری سائڈ میں جاتے ہیں وہاں کا سکون ٹھنڈی ہوا اور نیچر کی خوبصورتی سب کچھ مزید خوبصورت بنا دیتی ہے گروپ بائکنگ میں مزہ ہی بہت ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو باتیں کرتے ہو اور رائڈ کے دوران مذاق مستی ہوتی رہتی ہے اس سے دوستی اور بھی گہری ہو جاتی ہے اور سب سے امپورٹینٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی سیفٹی کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے ہیلمٹ پہننا ٹریفک رولس فالو کرنا اسپیڈ کا خیال رکھنا یہ سب چیزیں ہمیشہ پرائیورٹی ہوتی ہے یعنی ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ اپنی بائکس کی مینٹیننس بھی مل کر کرتے ہیں تاکہ سب ریڈی رہیں مجھے یاد ہے ایک بار ہم لوگ ایک چھوٹی ٹرپ پر گئے تھے رات کے وقت رائڈ کر رہے تھے اور راستے میں فل مون یعنی پورے چاند کی روشنی میں بائک چلانا کتنا سکون دیتا ہے اور ایسے ہی پل زندگی کے سب سے اچھے پل ہوتے ہیں گروپ بائیکنگ صرف رائڈ نہیں ایک ایکسپریئنس ہوتا ہے جو ہر بائکر کو فیل کرنا چاہیے اگر آپ کو زندگی میں تھوڑی ایڈونچر چاہیے تو دوستوں کے ساتھ گروپ بائکنگ ضرور کرنا چاہیے مصروف زندگی میں وقت نکالنا واقعی ایک چیلنج ہوتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑی پلاننگ کر لیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے میں اپنی روزانہ کی زندگی میں ایک روٹین بتناتا ہوں جس میں پڑھائی ہابیز دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنا کام سب شامل ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ جب دن بزی ہوتا ہے تو وقت ملنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی بریکس لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو فریش کر سکیں میں اپنے کام کو پرائورٹی کے حساب سے ڈیوائڈ کرتا ہوں پہلا امپورٹینٹ ٹسکس کرتا ہوں اور بعد میں ریلیکس ایکٹیویٹیز جو دوستوں کے ساتھ وقت گزاراننا ہو تو میں آپ کو اس شیڈیول میں اس کے اسپیسفک ٹائمنگ نکالتا ہوں کبھی ہم گروپ بائکنگ کرتے ہیں کبھی گیمنگ سیشن ہوتا ہے یا پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے مصروفیات کے باوجود دوستی اور مزہ دونوں بیلنس ہو جاتا ہے دونوں برابر رہتا ہے ٹیکنالوجی بھی بہت مدد کرتی ہے میں اپنے موبائل کے کیلنڈر اور ریمائنڈرس کا یوز کرتا ہوں جس سے اپنے دن کا پلان بنانا آسان ہو جاتا ہے جب بجی ہوتا ہوں تو فون پر اپنے دن کا ٹاسک کرتا ہوں کچھ نہ بولوں اسی طرح سے وقت کو بہترین استعمال سے اسٹریس بھی کم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مصروف زندگی میں وقت نکالنے کا راج یہ ہے کہ ہم اپنی پرائورٹیز سمجھیں اور ان پر فوکس کریں اگر ہم اپنے دوستوں فیملیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو زندگی میں خوشی اور بیلنس آتا ہے کبھی کبھی چھوٹی چیزیں جیسے چائے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا گفتگو کرنا ایک ساتھ واک پر جانا بہت معنی رکھتا ہے اسی لیے میں کوشس کرتا ہوں کہ اپنے بزی شیڈیول میں بھی اپنے ویستھ شیڈیول میں بھی تھوڑا وقت ضرور نکال سکوں تاکہ زندگی صرف کام تک محدود نہ رہے بلکہ پرسنل لائف بھی خوشگوار ہو آپ اس طرح اپنے ایکسپریئنس